بین الاقوامی رجحانات اور فنون کی عالمی تحریکیاں کسی بھی ریاست میں مقامی فنون کی ترقی اور ان کی تبدیلی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں اس کردار کو بہتر طور پر سمجھا جا سکتا ہے فنکاروں کے درمیان طویل مدتے بین الاقوامی سطح پر فنکاروں کے ساتھ اشتراک اور تعاون مقامی فنکاروں کو نہ صرف نئے خیالات سے روشناس روشنائی کرتی ہیں بلکہ طویل مدت تخلیقی منصوبے میں شمولیاتی کے موائق بھی پیدا کرتی ہیں یہ تعلقات فن کی ترقی کو اک نیا معیار پر لے جاتی ہیں دنیا بھر میں فن کی مختلف تکنیکیاں رائج ہیں جب یہ تکنیکیاں ہماری ریاست میں متعارف کروات کروائی جاتی ہیں تو یہ مقامی فنکاروں کو نئی مہارتیں سیکھنے اور انہیں اپنے انداز میں اپنانے کا موقع دیتی ہیں اس سے نا صرف معیار میں بہتری آتی ہے بلکہ فن کے انداز بھی جدید ہوتے ہیں